जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बेरायनाइनि जायगाफोर दं जेरैबायदि बैरब खन्द'आनो हग बिदिनो फिसा फिसा पार्क बिदिनो राजिब गान्धि नेशनेल पार्क आरो गोबां पिगनिक स्पटफोर दङ बिदिनो मन्दिरफोरबो दङ बेफोरखौ बेरायनो थाखाय बयबो फैयो आरो आरो बेफोरखौ बेरायनानै जों गोजोन्नाय मोनो आरो दाहोन बेनि थाखाइ जों मा खालामनांगौ बेफोर जायफोरखौ जोङो फोसाबना लानांगौ आरो फोसाबना लायोबासो गुबुन मानसिफ्राबो बेहाय बेरायफैनो लुगैगोन आरो दानि जुगाव गासिबो सावगारि सावगारि सेबखांनानोनै मोजां मोनो बेनि थाखाइनो जायगाफोरा जुदि मोजां थायोब्ला जों बेयाव सावगारि सेबखांनोबो फैनो लुगैगोन बेनिखाइनो आरो बुंनो थाङोबा दा अदालगुरि बायदि जायगायाबो मोनसे सिटि बायदि जानो थांगासिनो बेबायदि जायगायाव बयबो बेरायफैनो लुगैयो बेबायदिनो दा टंला अदालगुरि बिदिनो दङ खैराबारि बेफोरबायदि जायगाया दा लासै लासै जौगालांनो हमदोंसै आरो डेभलप जानो हमदोंसै बेफोर जायगायाव गोबां बेरायथाव जायगा फिसा फिसा मोजां जायगाफोर दं जाय मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां आरो जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां दा बेफोरबायदि जायगायाव गुबै जोङो प्रम'शन खालामनोबा जोङो बे जायगाखौ फोसाबनांगोन आरो गभमेन्टजों जोङो रायलाइनानै बेहाय जोङो जायगाफोरखौ सिनाइथि होनो नांगोन

बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि लकेलनियाल' बेरायो खिन्थु दा लासै लासैनो मुगाजों लोगोसे मुगा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बेरायनो फैयो आरो बे बेरायफैनायाव गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलाङो जेरैबायदि दा बैरबखन्द' बायदि जायगायाव दा पिगनिक जानाय जायगा बेफोरबायदि जायगायाव रोजा रोजा सुबुङा फैनानै जायगा नायफैयो आरो गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो फैनानै बे जायगाखौ नायफैनो हमदोंसै मानोना बेफोरबायदि जायगाया जोबोद समायना